नव लखि निनयानवे हज़ार नौ सौ नवानवे सत लखि सतरि हज़ार सत सौ सतहतरि पंज लखि नवे हज़ार पंज सौ अठेतालीह टे लखि पंजाह हज़ार टे सौ टेटीह हिकु लखि एकवीह हज़ार पंज सौ ॿ